उन्दै समावथ' बेंकिं सेक्ट'राव आंहा जेबो इनटारेस्ट गैयामोन आरो आं बिनि सोमोन्दै मोजांबो मिथियामोन खिन्थु जेब्ला डिग्रि याव इख'न'मिक्स फरायनाय जायो आरो डिग्रि याव फरायनाय समाव बेंक आव थांलाय फैलाय बायदिसिना खामानि ओंखारबाय थानानै माखासे कलेज नि खामानिफ्रा बेंक याव मावनांगौ जायो बायदिसिना फैसाफोर बख'नाय आरिनाय बेबादिनो बेंक आव थांदाव थांदाव बेंकाव थांनो मोजां मोनग्रा जादों आरो बेंक नि माखासे साख्रि आवलाफोरखौ नुयोबा कट गान्नानै थानाय मोजां मोजाङै माने मोजां जे सफायाव जिरायलायनानै आरिनानै कम्पिउटार थुबाय थानाय दा बेफोरबादि खामानिखौ नुनानै माने एट्रेक जादों आरोखिना ओमफ्राय बिनि बेबादिनो माने बेंकआव साख्रि मावनो माने इन्टारेस्ट जादों गोसो जादों दा बेनिखायनो आं बै नैबेफोरनि गेजेरजों आं बेंकिं सेक्टर खौ माने मोजां मोनग्रा जादों आरोखि बेनिफ्राय फरायनायावबो आं मोनसे जेनोबा बे बेंकिं नि माखासे माने पेपार थायो नालाय जेनैबा मानि एण्ड बेंकिं बेफोरबादि पेपार खौ माने जोबोद मोजां मोनो आरो फरायनो गोरलै मोनो इन्टारेस्ट मोनो माने बुंनो थाङोब्ला आंनि इन्टारेस्ट अप एरिया फरायनायनि बुंनो थाङोब्ला माने बेंकिं नि सायाव आरोखि दा बेनिखायनो माने बेकिं सेक्ट'र खौ आङो मोजां मोनो आरोखि दा बेंकिं सेक्ट'रा जोंनो माखासे गोबां पेसिलिटि होयो जेन'बा मबाइल बेंकिं इन्टारनेट बेंकिं बेनिफ्राय आथिखालाव मस्टलि सोलिबाय थानाय इउ पि आइ पेमेन्ट सिस्टिम गुगोल पे बायदिसिना दा बेफोरखौ बेंकिं सेक्ट'रानो होदों आरो बिनि अनगायैबो जेनोबा इन्सुरेन्स नि खोथा बुङोब्ला जेनोबा बाइक इन्सुरेन्स कार इन्सुरेन्स बिनिफ्राय लाइफ इन्सुरेन्स बो थायो जेनेबा मा होनो एल आइ सि फोर दा बैफोरो जोंनि नोगोरारि फोरनो जोंनि सरासनस्रा मानसिफोरनो माखासे माने गोबां पेसिलिटि होयो आरोखि माने बिथां मोननि